में कर्ण कुमार रियासी डिस्टिक दा रौंह्ने आह्ला में सनानां चाह्न्नां कि साढ़े जेह्के देश बिच विभिन्न क्षेत्रें बिच डवैलमैंट होआ दी ऐ किश इस कारण कि टैक्नालजी बड़े अग्गै जाई चुकी दी ऐ दे हून असें हर इक चीजा दी सुविधा साढ़े घर साढ़े फोन साढ़े हत्थ टू हत्थ पुज्जा दी ऐ पैह्ले जमाने केह् होंदा हा जि'यां किअस कोई मैसेज निं कोई किश निं कोई मतलब कि कोई किसै चीजा दा प्राफिट मिलदा नेहा बैनिफिट मिलदा नेहा अज्ज कल टैक्नालजीड इन्नी ब दी ग्रांऽ ग्रांऽ बेच दिक्खा दे ओह् बच्चे बच्चे दे हत्थ बिच दिक्खा दे ओह फोन ऐ ते उस फोन बिच हर इक चीज प्रोवाइड ऐ उ'नेंई ऐसी कोई मतलब की किसै त्रिये बंदे ई पुच्छने दी जरूरत निं ऐ जां हर इक सुविधा दा ओह् लाभ ओह् लेई चुका दे न साढ़े ग्रांऽ बेच दिक्खी लैओ पैह्ले ते रोड़ ते सड़कां नेईं हियां अजकल टैक्नालजी इन्नी अग्गै आई गेदी कि हर ग्रांऽ बिच ऐसा जगह् निं जित्थै रोड़ सड़क नेईं ऐ एह् सुविधा अहेंई गौरमैंट दी तरफा थ्होइ दी ऐ ते ग्रांऽ बिच थ्होई दी ऐ कोई जरूरी निं ऐ की साढ़े च थ्होई दी ऐ हर इक च थ्होई दी ऐ ते एह् अग्गै डिवलैपमैंट इस कारण होआ दी ऐ जि'यां कि एह् शड़कां पुज्जी दियां चलो शड़कां ते ग्रांऽ ग्रांऽ बिच जानियां गै हियां गल्ल आई जंदी हुन गड्डियें दी पैह्ले ते ओह् गड्डियां हियां की जि'नेंई पुज्जने ई किश ते किश दिन बी लग्गी जंदे हे जि'यां की गड्डियां ते होंदियां नेईं हियां रिक्शा मतलब कि टांगे आह्ले रिक्शा होंदे ओह्दे बाद भी मोटर आह्ली गड्डियां आइयां भी ओह्दे बाद मैटाडोरां आइयां बसां आइयां आटो आए हुन ते घर घर बिच जेइयै मोटर साइकल आई ए बैटरी आह्ली कारां आई एइयां बैटरी आह्ली स्कूटरियां आई इयां ओह् सुविधा असेंई कुत्थुआं प्रोवाइड होई गौरमैंट दी तरफा दा फाइनैंशली हैल्प बी कीती गौरमैंट नै विभिन्न विभिन्न मतलब कि अलग अलग नुआढ़े केस प्रोवाइड फाइनैंस केस प्रोवाइड कराए न क्योंकी सुविधा जेह्की थोह्ड़े पैसे तुस पाओ थोह्ड़े अस पान्ने आं तुसें घर बिच अपने सुविधा लब्भी सकदी एह् फैसीलिटी कौन गौरमैंट नै दित्ती ओह्दे बाद च बी तुस अग्गै बधी जाओ ओह्दा ऐ मतलब जेह्ड़ा मर्जी तुस फील्ड बिच चली जाओ हर हर फील्ड च ऐसी टैक्नालजी आई साढ़े देश पैह्ले बड़ा पिच्छा हा लेकिन असें गी हून कोई नोबत निं ऐ हून असेंई हर इक फैसीलिटी हर इक सुविधा हर इक चीज अहेंई प्रोवाइड कीती दी ऐ साढ़े गौरमैंट नै असेंई दित्ती दियां न दे दूर दूर कैस्सी जाना असें साढ़े फोने बिच गै ऐसी ऐसी चीजां न जि'यां असेंई मौसम दे बारे च नेहा पता होंदा पैह्ले लोक इ'यां गै तुक्के मारदे हे जी अट्ठे दिनें बाद बर्खा औनी दस्सें दिनें बाद बर्खा औनी बरसांती दे म्हीनें बर्खा औनी हून बर्खा लग्गनी शामी बर्खा लग्गनी लेकिन अज्ज टैम हो निं ऐ तुस फोने बिच दिक्खी लैओ मौसम दे बारै च कोह्लै बर्खा औनी कुस टैम पर बर्खा औनी किन्ने गै चिर रौह्नी ओह्दे बारै च सब किश दित्ते दा फोन दे बिच अस पढ़े लिखे दा जेह्ड़ा हर इक बच्चा उसी सब किश पता जेह्के फोन चलाई सकदा उसी हर चीज दा नालेज ऐ किसी चीज दा पिच्छे नेईं रेही सकने बड़ी सुविधा जेह्ड़ियां असेंई प्राप्त होइ दियां न गल्ल करने आं बैटरी कारें दी जां किसे गड्डियें दी पैह्ले साढ़े कश मोटर मोटर गड्डियां गै हियां ते हून गौरमैंट नै ऐसी सुविध ऐसी टैक्नालजी कड्ढुड़ी कि इ रिक्शा बगैरा आई ए आटो बगैरा आई ए स्कूटियां बगैरा आई एइयां ओह्दे च टैक्नालजी ऐसी कड्ढुड़ी कि बैटरी यूज करूड़ी बैटरी यूज करने कन्नै केह् होना साढ़ी जेह्का फ्यूल ऐ बची जाना ओह् बी सेव होआ दा साढ़ी बैटरी यूज होने कन्नै साढ़ै गड्डी जेह्की ऐ सस्ती ऐ गौरमैंट दी टैक्नालजी ऐ पैह्ले गड्डियां किश होर स्हाब दियां हा हून किश होर स्हाब दियां आइयां एह् अहेंई सुविधा प्राप्त होइ दी गौरमैंट दी तरफा होर बी बड़े चीजें दे अहें ई फायदे ऐ अहेंई थ्होआ दा गौरमैंट दी तरफा दा